गोदोहाय मारबल माथा गेलेबोयोमोन उन्दैयाव ज'ज' मारबल गावलायोमोन बाथाबो गेलेयोमोन आरो दानि जुगाव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे गोदान गोदान बुस्थु फैबाय आरो बेडमिटन बलिबल फुटबल बायदि खेराम गेलेनायाव

गेलेबोबाय आरो बयबो उन्दैफ्राबो सोलोंफैनाय हिसाबै सोङो बोरै गेलेबा बोरै मोजां जायो

फोरोङो जोंबो एसे रोंनाय हिसाबै ओरै गेलेयोबा ओरै मोजां जायो बिदि गेलेनो नाङा

बांद्राय सिगाङाव गेलेहोआ लासिनो ओरैनो प्रेकटिसल' खालामनानै

सफ्था खेनसे खेननैनि उनाव सोरखौ एसे बांसिन गेलेहोनाय जायो आरो

गावजों गाव लिंहरलायना जमा जायो गेले लायो थांलाय फैलाय बिसोरबो जोंखौ मानिलायो गोरों हिसाबै बल जोनायाव सिगां समाव बांद्राय जोआलासिनो बल खौ ओरैनो खनफोरखौ बारबा साबसिन जायो बल फोरखौ डायरेक्ट जोआ लासिनो थांलाय फैलाय खारनांगौ आरो

ज'ज' खारलायोबा गेलेलायो आरो बल खौ फासिं गेलेलायहोनानै हगारनाय जायो सिगां समाव आरो उननि समाव फिसा फिसा गेम गेलेनानै

एसे गिदिर निफ्राय गिदिर गल गेलेहोनानै उनाव गिदिर गल गेलेहोनाय जायो आरो बल गिदिर गेलेयोब्ला मा बायदि जायो आरो बल फिसा गेलेयोबा मा बायदि जायो बेखौ एसे एक्सप्रियेन्स मोनो उन्दैफ्राबो गल गिदिर गेलेनायाव बांसिन खारनांगौ बारनांगौ जायो

उन्दैफ्राबो बांद्राय हाया हाया जायो बेखायनो सिगां समाव फिसा गल गेलेहोनानै जाहाथे रोंगौथिखौ गावनि रोंगौथिखौ देखायगोरो आरो मोजां सासे गेलेनो हाग्रा जायो मोजां गेलेनो हायोबा बियो गिदिर गल आरो खेला गिदिरावबो सासे राफोद गेलेग्रा महरै सिनायथि मोनो बेजोंनो बयजोंबो मिथिजायो